हमर जननिहारमे तऽ एहन बहुत गोटा छल लेकिन अथि जे ओहिमे हमर मामाके उपर स्थान देने छी हम जे लगभग स्नात स्नातकके डिग्री लेने छनि लेने छथि हुनका जे छै कोनो जगतमे रोजगार अभीतक नहि भेटल अछि आ लगभग जे हमर बाप दादाके रोजगार छनि पण्डितकारे या पूजा करवाक या करिके अपन जीवनयापन करै छै ओकर मुख्य कारण हमरा बुझबाकमे ई अइ जे हम शिक्षा तऽ लै छी मुदा ई कम्पिटीशनक समयमे हर एक विषय पर ध्यान दएमे असक्षम रहय छथि या बेसिक एजुकेशन पर जे ध्यान नहि दै छथि हुनक जे छै कम्पिटिशनमे पास करबाक जे छै बहुत मुश्किल या कठिनाइके सामना करय छथि आओर आ आइ काल्हिके समय जे छै जे अगर डिग्री सरकार एजुकेशनल लेवेल पर नहि दै कऽ हुनकर जे छै जादा सँ जादा डिग्री बाँटवाक जे छै अभिप्राय छै ओहिसँ जे छै शिक्षाके स्तरके कोनो लय दयसँ मतलब नहि छै आ जेकर शिक्षाक स्तर हाइ छनि हमरा नजरमे तऽ एहन कोनो आदमी नहि जेकर शिक्षाके स्तर उपर हुअ लेकिन अभितक ओ बैसल छनि आ ओकर मुख्य कारण इहो भए सकै छै भए सकैत अछि जे अगर बेसिक एजुकेशन जेकर वीक कमजोर छल ओ जे छै आगाँ जे छै हुनका बहुत जादा परेशानी होइत छनि आओर जे छै ई सब पर जादा नहि बाजि सकैत छी